हल्लो जी जय जय झूलेलाल जी ॿुधायो जी जी जी त त सई ॿुधो आहे जी बिल्कुलु त पहिरीं मूंखे जी जी मां तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदमि तव्हां पहिरियों मूंखे ही ॿुधाए रखो की घणा पीस थींदा कहिड़ो कलर थींदो छा तव्हांखे कीअं खपे त तव्हां हिकु शइ कजो की त की तव्हांखे कहिड़ी ड्रैस सिबाइणी आहे त तव्हां उनजो त मूंखे हिकु फ़ोटो सेम्पल लाइ मोकिले रखिजो ठीकु आहे असांखे अगरि जीअं ॾाढा पीस थींदा आहिनि त असांखे कम से कम वीह पंजवीह ॾींहं त लॻी थींदा छो की छा हाणे तव्हां चओ था न के स्कूल लाइ ड्रैस स्कूल जे बारनि लाइ त बार बि स्कूल जे हलो मां तव्हांजी गाल्हि तव्हांजी गाल्हि ते सहिमतु कयां थी की ठीकु आहे मां तव्हांखे पूरी कोशिश कंदमि की वीह जे हिकु ब ॾींहं अॻिते थी वञा बाक़ी जेकी जीअं ॾींहं में तव्हांखे मां प्रोवाइड कराए रखिदीमाव न न हो गाल्हि त सही आहे जी जी न बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अगरि ताने शुरू में चयो ताने असांजो नालो ॿुधो आहे त असां तव्हांखे बेस्ट में बेस्ट ॾींदासीं की तव्हांखे कोई बि शिकायतु न जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां मूंखे मोकिलंदौ न त हा हा हा जी जी अघि त यो अगरि तव्हां इहो चओ था चारि सौ पीस खपे त कम से कम टीह त लगंदा टीह पंटीह तव्हांजो लगी वेंदो छो की तव्हां चओ था असां हा छो की छा तव्हां चओ था न असां पूरो तव्हांखे टार्गेट ॿचन ॿारनि जे जेको लोगो त तव्हांजो सिबी करियो हो असांजी कॉलिटी बि सुठी वेंदी चाए तव्हां असांजे सिलाई बि ॾिसंद न त तव्हांखे कोई हो बि न लगंदो की हीअं आहे हूअं आहे हिकदमि परफ़ेक्शन सां असांजा सभु कम करिदा आहिनि हिते बाक़ी तव्हांखे मां हीअ बि मां घनो डिस काइंड कंदमि तव्हां हिकु बार असांजो कम ॾिसो जॾहिं तव्हां ईंदो न वठणु पीस त तव्हां मोख मूंखां जेतिरो बि थी पाईंदो मां त तव्हांखे ज़रूर डिस्काउंट ॾींदीमाव बाक़ी तव्हां हिकु मोटो मोटो खणी हलो की टीह पंटीह हुन सां कम न छो की कम मूंखे खोड़ हुंदा ताने चओ इअं जीअं जी हलो हे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि तौ त मां हलो जी जी जी ॾिसो माने तव्हांखे ॿुधायो न ताने चवां थी चारि सौ पीस आहे त माने पंटीह ताईं ज्यादा से ज्यादा अठाईस यां टीह ताईं अठावीअ और टीह ताईं बाक़ी तव्हां कम बि त ॾिसो तव्हां चओ था की मूंखे मूंखे घटि डिए में वीह डींहं हा हा हो असांजे मशीन सां सजो वर्क थींदो आहे तव्हां जीअं मूंखों हा हा हा तव्हां मूंखे मोकिलिंदो त मां हुनखे ॾिसी करे तव्हां सां ज़रूर हिनमें ढलाईंदमि बाक़ी त और बी असां जा कम ॾिसो असां और बि स्कूल खे प्रोवाईड करिदा आहियूं जीअं ॿारनि जो ए एनुअल फ़ंकशन थी वयो हाणे असांखे ऑर्डर मिलियो आहे ॿारनि जे मदर्स डे अचनि था त ॿार उन्हनि में पार्टीसिपेट करण था त हो ऑर्डर बी मिलियो आहे त अच्छा स्कूल जो ठीकु आहे ठीक आहे तव्हां मूंखे न हिकु बार सजो सैम्पल ॾई रखिजो की तव्हां हिनजी टाइप जो ठाहिणी आहे हा जी न न न बिल्कुलु हिन में तव्हांखे असां असां कोई बि शिकायत न ॾीदासीं असां तव्हांखे जेको बि टाइम मने तव्हांखे चयो के हिकु ॾींहं अॻु ह हिकु अॻु वारा हा बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी तव्हां तव्हां मूंखे तव्हां मुंहिंजो हिकु कम करिजां तव्हां मूंखे वॉट्सअप ते पंहिंजे स्कूल जो नालो तव्हांखे उनजो कीअं लोगो ठहाइणो आहे घणा पीस आहिनि घणी घणी तव्हांखे साईज़ खपे जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु जी बिल्कुलु बिल्कुलु हीअ त और सुठो जी जी जी बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु न न न बिल्कुलु न थींदो ताने अगरि ट्रस्ट कयो तां त असां तव्हांजे ट्रस्ट विश्वासु न तोड़िंदासीं बिल्कुलु तव्हांखे टाइम ते ई ॾींदासीं ठीकु आहे बाकी तव्हां कोई बि दिक़तु हुजे तव्हां असांजी शोप ते अचो पहिरीं ठीकु आहे तव्हां जी जी जय झूलेलाल